मूंखे जल जय झूलेलाल असां हिकु हिकु इवेंट करणु था चाहियूं ज्वैलरीअ जे अगेंस्ट जेका असां लाजपत नगर वन में कंदासीं ऐं तरह तरह जा माण्हू ज्वैलरी खणी ईंदा ऐं तरह तरह जी मूंखे वैरायटी खपे असां ॿिए महीने मार्च जे महीने में ज्वैलरीअ जी इवेंट कंदासीं ऐं नएं डिजाइन्स जूं खपनि अगरि तव्हां वटि आहे त तव्हां अचिजो ऐं ॿियनि खे बि पाणि ॿुधाइजो की ज्वैलरीअ जी इवेंट पेई थी थिए समेलन थो थिए वॾे स्केल में जेको तव्हांखे पार्टिसिपेट करिणो आहे ऐं तरह तरह जी नयूं डिजाइंस वठी खणी अचिणी अथव लेटेस्ट जेके बि डिजाइन्स आहिनि उहे खपनि रीयल सभु तरह जी वैरायटी खपे मूंखे जेका मेन लेटेस्ट आहे लाइट वेट जा सैट चेन चेन सैट ऐं कहिड़े रेंज में हूंदा उहे ॿुधाइजो घणो महांगो न खपे ऑडनरी लाइट वेट जो हा लाइट वेट जा खपनि जेको सभु माण्हू अफ़ॉड करे सघनि न गोल्ड में खपनि या रोडियम वग़ैरह में पोइ मां तव्हांखे वॉट्सप ते करे मोकिलींदीसांव मार्च जे महीने में मार्च जे महीने में कंदासीं तव्हांखे डेट टाइम जॻह सभु असां तव्हांखे इंडिकेट कंदासीं की किथे थो थिए कहिड़े होटल में थो थिए या कंहिं एरिया में थो ठहे उहो सभु तव्हांखे असां ॿुधाईंदासीं मैसेज मोकिलींदासीं जय झूलेलाल ओ के